जैसे हम कोइ रेस्टोरेन्टमे गए वहाँ पे खाने पे गए वहाँ पूछे आपके रेस्टोरेन्टमे क्या क्या खाना है कौनसा ऑफर है क्या है इसलिए जानके फिर हमलोग रेस्टोरेन्टमे जो भी खाना हो ओ खाए